जोङो सम सम ज' ज' गथ'फोर ज' लोगो लानानै जोङो दै सानस्रिलाबायोमोन बिदिनो गब'लाबायोमोन ओमफ्राय बिदिनो बिराथ खस्थ' मोनोमोन जोङो दै सानस्रिनायखौबो बिदिनो खस्थ' मोननानै रोंदों आरो एसे एनै सानस्रिनो हायो

मानसिफ्रा बिदिनो सोरबा सोरबा गोरोंफ्रा फोरोंबाय ओमफ्राय दा जोङो सानस्रिनानै बिदिनो रोंदों आरो दै सानस्रिनायखौबो दा बिदिनो जोङो बिदिनो दैमायाव बिमा दैआव दुगैहैलाबायो मायो ओमफ्राय उनाव जोङो सानस्रिनो रोंनायाव जोङो माबादों बिदिनो देरहाबोदोंमोन सानस्रिनायाव जोङो बयबो ज' ज' सेंग्राफोर गोजा ज' दुगैहैयोमोन बादायलायोमोन बादायलायनायाव जोङो बिदिनो सोरबा गब'योमोन गब'नायखौ जों बोखाङोमोन सानस्रिनो रोङैफोरखौ जोङो फोरोङोमोन सोर दा बेखौ जोङो फोरोंनानै ओमफ्राय बिसोरबो बिदिनो खस्थ' मोननानै रोंदों बिसोरबो सानस्रि सानस्रिनो जोंबायदिनो रोंलांनानै बे ज' ज' सानस्रिलायनाय बादायलायोमोन जोङो दे जों दै सानस्रिनायखौ गावबा गाव जिबननि थाखाय आरामसे जोङो दाबो सानस्रिनो हायो जेबो नङा दैया दैखौ जोङो माने एखे बिमा दैयाथ' बिराथ गिदिर ना जों बेखौथ' दा आराम खर'निफ्राय बा बारजुमनानै जों आराम गोजावबोयोमोन मोसौ फाफ्लि जालायनाय माबानाय बे गोजौ गोजौ माबायाव जों आराम मोनोमोन आरो बे मोसौ फाफ्लि जानायाव जोङो गोजावबोनायाव गोजौ गोजौ गारदावो ना मानसिखौ बिदिनो सो सोरबा दै मोनलोङो सोरबा माबायो बिदिनो बिदिनो दै मोनलोंना मिनिलायनाय मानाय बिदिनो बोरियाव थाग्राफ्रा मिनिहरबाय बिदिनो गब'नायफोरखौ बा सोरबा बोखांहैबाय बिदि